हम गाँव में रहते हैं हम हम जहाँ रहते हैं ये हमारा गाँव है हमारा गाँव से जैसे शहर है इलाहाबाद हो गया और जौनपुर हो गया ऐसे हमें काफी सारी सुविधाए उपलब्ध हो जाती हैं इससे हमारा गाँव काफी प्रभावित रहता है जैसे सिप उसके बाद जैसे लोगों का जो गाँव से शहर की ओर आगमन हो रहा है ये जा भारी मात्रा में लोग रोजगार के लिए रोजगार के लिए लोग शहर गाँव से शहर की तरफ जा रहे हैं जिससे ये हो रहा है कि लोगो में जागरूकता बढ़ रही है और रोज़गार की रोज़गार की काफ़ी साधन शहरों में काफ़ी उपलब्ध है इसलिए लोग गाँव से शहर की ओर जा रहे हैं जैसे हमारे गाँव में पहले पहले गाँव में क्या होता था गाँव में बिजली नहीं रहती थी और बिजली हो गया नलकूप हो गए और ये सब अक्सर ये सभी गाँव में गाँव को अभाव रहता था जिससे अब ये सारी सुविधाएँ शहर से गाँव में भी मिलने लग गईं हैं जिससे लोगो को किसी भी कार्य में आसानी हो जा रही हैं जैसे चौबीस घंटे बिजली का रहना और समरसेबुल का चलना पानी का निकलना खेती करना खेती में काफ़ी अच्छा पैदावार करना ये सभी काफी प्रभावित हैं पहले क्या होता था कि पहले गाँव में बिजली नहीं रेहती थी उससे लोगो का खेती करना खेती करना या अन्य सारी कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न होती थी लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा अब गाँव में हर जगह बिजली आ गईं हैं लाइटे लग गईं हैं और पानी के मध्यम देखा जाए तो पानी में जैसे नलकूप नलकूप हो गया है समरसेबुल लग गए हैं ये सब बिजली से काफी फायदे हुए हैं और शहर में जैसे जैसे ग शहरो में चौबीस घंटे बिजली रहती थी अब उसी के दौ उसी के अपेक्षा गाँव में भी अब चौबीस घंटे बिजलियाँ रहती है जिससे लोगों को कोई भी कार्य करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती थी नहीं आती है अब लोग काफ़ी अच्छा तरीके से अपना खेती भी कर सकते हैं और रही बात गाँव से शहर की ओर अग्रसर होना इसका मूल कारण ये है कि लोग रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होने के कारण लोग गाँव छोड़ करके शहर की ओर जा रहे हैं ताकि अपनी जीव अपना जीवन अच्छे से जी सके और अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में भी को अच्छा कर सके लोगो का बस यही है कि गाँव से शहर जाने का मूल कारण यही है बाकि और रही बात गाँव में गाँव में तो बिजली आ जाने से बहुत सारे काम हो गए बहुत सारे वही जैसे नल को समरसेबुल वगैरह मशीन हो गया और खेती करने में आसानी हो गई पानी के उपलब्धता हो गई चौबीस घंटे बिजली आ गई और खंबो में लाइटे लग गई किसी भी प्रकार जो दिक्कते थी उस लगभग सारी दिक्कते दूर हो गई और हम सभी रहते हैं गाँव में गाँव के आसपास जोस गाँव के आसपास काफ़ी सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो गईं हैं जिससे अब गाँव भी काफी प्रभावित हो रहा है और आगे चल करके गाँव भी काफ़ी अच्छा विकास कर सकता है